अखन हमरा सबके क्षेत्रमे जियो एयरटेल आओर आइडिया बी आइ कम्पनी अपन पसारने छथि जहिसँ सब खूब पैसा कमा रहल छथि हिनकर आओर कऽ प्लान जे छनि ओ दिन बदिन बढ़ले जाइ छनि जाहिसँ हमरा सभके बहुत परेशानी कऽ सामना करऽ पड़ैत अछि